جی ہم نے ڈیجیٹل ریڈنگ پلیٹ فامز اور آڈیو بکس وغیرہ کو استعمال کیا ہے اور انہوں نے ہماری پڑھنے کی عادت وغیرہ کو بہت زیادہ متاثر کیا ہے کیونکہ ڈیجیٹل ریڈنگ سے بہت آسانی ہوتی ہے ہمیشہ آپ کے پاس بک لے کے آپ گھوم نہیں سکتے ہیں وہ بہت بھاری ہوتی ہے بہت سارے چیزیں ہمارے اندر ہماری بیگ میں بھر جائے گا تو ایک موبائل ہے سیدھے مووائل جیب میں رکھے ہوئے ہیں مووائل نکالیں اور پڑھنا شروع کر دیے جہاں ہیں آپ ریلوے اسٹیسن پہ بیٹھے ہوئے ہیں گاڑی کا انتظار کر رہے ہیں تو آپ موبائل نکالیں اور ریڈنگ کرنا شروع کر دیں اس میں بہت ساری سہولت ہو جاتی ہے اسی طرح آڈیو بکس وغیرہ میں بھی بہت سہولت ہے کہ جب من کر رہا ہے تو اپنا ایئر فون لگا لئے اور سننا شروع کر دیے آڈیو بکس میں بہت ساری چیزیں اب اس میں لوگوں کا رجحان بڑھ رہا ہے اس میں ہر طرح کی ناولز وغیرہ کا بک وغیرہ کہانی اور بک کو سمرائز کر کے اس کو شاٹ کر کے اس کی کہانی وغیرہ کو بھی بتایا جاتا ہے اور بڑی بڑی موویز کو بھی اس میں آڈیو کے انداز میں لا کر اس کو سنایا جاتا ہے تو اس میں اور مزہ بڑھتا ہے اس طرح سے تو آڈیو بکس وغیرہ بہت کارگر ہے اس سے بہت آسانی ہوتی ہے اور ڈیجیٹل ریڈنگ پلیٹ فامس بھی بہت اچھے ہیں بہت سارے اب مارکیٹ میں آ رہے ہیں اور اس طرف لوگوں کا رجحان بڑھ رہا ہے